हा हल्लो केरु साईं जय झूलेलाल ॿुधायो साईं सिरियूं काथे खपनि तव्हांखे इन्द्रां नगर लखनऊ में घणियूं सिरूं खपिदियूं तव्हांखे घणियूं सिरियूं खपनि हिक ट्रक ॾिसो न असं वटि ट्रक टे हज़ार बि ईंदी आहे पंज हज़ार बि ईंदी आहे अ ॿ हज़ार जी ट्रॉली बि ईंदी आहे तव्हांजे खीरल हाणे कहिड़ी ट्रक खपे उहो त तव्हां ॿुधाईंदव न गिनति में ॿुधायो न घणियूं सिरां खपनि हा उहे अञा बि हलिदियूं आहिनि

अवन वारियूं खपनि टे हज़ार इन्द्रां नगर में त इहो तव्हांखे जी टे हज़ार जूं तव्हांखे चोवीह हज़ार रुपिया लगंदा जी ॾिसो न हीअ हीअं आहे न असां अॼकल्ह बाज़ारि में घणण किसमनि जूं सिरां अचनि थियूं पियूं जेके कुझु बीसी सां बि पचाइन थी वेस्ट सां बि पचाइन था असां सिर्फ़ु कोयले ऐं लकिड़ी जो बुरादो इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं असांजी सिरां तक मेल सां ठहिंदियूं आहिनि इन कारण असांजूं सिरां थोरियूं महांगियूं पवंदियूं आहिनि लेकिन कॉविलिटीअ वाइस इलाही बहितर थींदियूं आहिनि तव्हांखे उनेमें कोई इफ़ एंड बट न मिलंदो सम्झो था मुंहिंजी ॻाल्हि त कत कतई कंप्लेन्ट न ईंदी उने जा जिम्मेदार अससां तव्हां सां गॾु आहियूं त वरी अञा तव्हांखे खपे हिक ट्रक हिक ट्रक में छा छॾे छॾियूं छा वठी वठूं हुंदो आहे तव्हांखे ॾह वीह ट्रकियूं खपनि असांखे मोटी रक़म मिलंदी त कुझ वाजिबी करे सघंदा आहियूं फ़िल्हालु तव्हां हिक ट्रक चओ था हिक ट्रक घुरायो ॾिसो तव्हांखे सुठो लॻे पोइ वरी तव्हांजो चओ था कंस्ट्रक्शन जो कम आहे जॾहिं तव्हांखे जरूरत पवंदी अॻिते हा त ॾिसो न जी जी जी जी त ॾिसो न असांखे कीअं तव्हांखे हिक ट्रक ॾींदासीं जो तव्हांजे घर पुॼाए करे ॾींदासीं इनमें भाड़ो बि इंकलूड आहे टैक्स बि इंकलूड आहे अगरि इहो सभु कॾहिं छॾियूं त इलाही सस्तियूं आहिनि सिरां हम्म ऐं हिक ट्रक खपे उनमें मां तव्हांखे छा घटि करे छॾियां ऐं छा वधीक वठी वठां बाक़ी तव्हां हल पहिरीं हिक ट्रक तव्हां घुराए ॾिसो न अॻिते ॿी कॾहिं तव्हांखे जरूरत हुंदी उनमें ॾिसी वठिदासीं हा जेको ट्र जीअं जीअं अॼु तव्हां ॿारहें बजे खों अॻिमें ऑर्डर कंदओ त ॿिए ॾींहं तव्हांखे सुबुह जो सिरां मिली वेंदियूं ऐं ॿारहें बजे खां पोइ ओर्डर कंदओ त टे ॾींहं सुबुह जो मिलिदव छो की इन्द्रां नगर मे नो एंट्री लगंदी आहे गाॾी जॾहिं बि तव्हां वटि ईंदी हिकदमि सवेल चईं पंजे बजे ईंदी छएं बजे तुईं हुनखे शहेर खां वापिसि वञिणो आहे आगे ॿारहें बजे खां अॻमें ॿुधाईंदओ त जो सुबुह जो किरी पवंदव ॿारहें बजे खां पोइ ॿुधाईंदओ त वरी ॿिए ॾींहं सुबुह जो किरंदव हो त हाणे तव्हांखे जहिड़ी तव्हांखे आहे त तव्हांखे मां नम्बर ॾींदुमि तव्हां उनते गूगल पे करे छॾियो पेमेम्ट असां वटि अची वेंडी सिरां तव्हां वटि मोकिले छॾिंदाीं तव्हां पंहिंजो मुलो मोबाइल नम्बर ॿुधाए छॾींदो जेको असां ड्राइवर खे ॾई छॾिदासीं ओ तव्हांसां कन्टेक्ट करे जाते तव्हांजो हुंदो उते पुॼी वेंदो लेकिन महिरबानी करे राति जो फ़ोन बंदि न रखंदा फ़ोन अगरि तव्हां बंदि रखंदो त गाॾी रस्ते मां वापिसि वेंदी हली जंहिमेंं वर तव्हांजो नुक्सानु थी वेंदो छो की भाड़ो तव्हांखे लॻी वेंदो फ़ोन राति जो चालू जरूर रखिजो जी जी हा ठीकु आहे जीअं उनखे ॿुधाइजो लेकिन हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि तव्हां सम्झी वियो त अज अॼु ॿारहें खों अॻिमें ॿुधाईंदो त ॿिए ॾींहं सुबुह जो ॿारहें खां पोइ ॿुधाईंदो त वरी टे ॾींहं सुबुह जो फ़ोन चालू तव्हांखे राति जो रखिणी आहे की ट्रक अचे त ड्राइवर कोई दिक़तु न थिए ऐं ट्रक बि उन जॻह ते वेंदव जेंसिताईं ट्रक जे वञणु रस्तो हूंदो रस्ते कोन्हे ऐं तव्हां चवंदो हा वरी बि हिक ॻाल्हि रस्तो कोन्हे ऐं तव्हां ड्राइवर खे चवंदो न उते नाली ट्रपाए हल त ड्राइवर एड़ो कम न कंदुव रस्तो जेंसिताईं हुंदो तव्हांखे गाॾी पुॼाए ॾींदी छो की ॾिसो वीह किलोमीटर परे खां अचे थी पई बाक़ी ॿ चारि सौ मीटर खां त ड्राइवर पोएते न वेंदो न इहो थोरो ध्यानु रखिजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ जीअं हुंदो तव्हां हरिओम हरिओम